हँ हेलो हँ हँ रूम तऽ हइ कत्ते रेंजके सभ रङ्गके रेंज है दस हजार बीस हजार पच्चीस हजार एना रेंजमे है बढ़िआँ सुविधा हइ साफ सफाइ अचरा कचरा अचरा कचरा नहि मिलत खाना पीनाके व्यवस्था हइ दालि भात सब्जी मिठाइ खाउ समोसा खाउ लिट्टी खाउ छोला भटूरा खाउ ई सभ व्यवस्था हइ पूरी भऽ गेलै हँ बिजली कनेक्शन पङ्खा वङ्खा सभ अछि हँ हँ शौचालय वौचालय सभके व्यवस्था है कोइ चीजके दिक्कत नहि है नै नै शान्ति जगह है हँ शान्ति जगह है यहाँपर कोइ चीजके हल्ला वल्ला नहि होइ छै बढ़िआँ जग्गह है से है शान्ति जग्गह है समोसा खा लिट्टी खा पनीर खा मिठाइ लेबैके है केक लेबैके है ई सभ बर्गर लेबैके है सभ व्यवस्था है हमरा होटलमे ओहि सभके दिक्कत नहि है सुविधा तऽ सभ चीजके है खीर सेँवइके खाइके है पूरी खायके है आलु दम भए गेलै सभ दाल चावलके व्यवस्था है तरुआ अरुआके व्यवस्था है पानि पूरीके व्यवस्था है जे चीज खाउ उ सभ चीजके व्यवस्था है होटलमे होटल बहुत अच्छा है होटलमे कोइ दिक्कत नहि अहाँके हौत होटलमे कोइ दिक्कत अहाँके नहि भैत सभ चीजके सुभिस्ता है हमर होटल तऽ नामी है होटल नामी है हमर ई नहि ई नहि आबि तऽ एकगो हमरा ई चीजके दिक्कत भेल ओ चीजके दिक्कत भेल चोरी चमारी लफुआ लफेरा रहै छै ओहि सभके दिक्कत नहि है सभ चीजके यहाँ व्यवस्था ठीक है सभ चीजके व्यवस्था पानि पियैके है तऽ कलके पानि पीब ने फ्रिजवला पानि पीब सभके व्यवस्था अछि सभ बोतलमे कऽ कऽके फ्रिजमे डाललै हति है एहि सभके दिक्कत नहि है सभ चीजके है व्यवस्था जे मर्जी है उ खाउ जब मर्जी है रहैके तऽ रहैवला व्यवस्था है राति भरि रह सकली है हँ सभ साफ सफाइ है सभमे दवाइ ववाइ मारै छियै आँय दवाइ ववाइ सभ चीज मारली सभके झाड़ू बहारू कयली साफ सफाइ होल ने एने माछी ओने झुठि ओने काँठि कत्ते होटलमे होइ छै से तीन दिनके समोसा दै दैछै एक महीनाके रसगुल्ला दे दैछै उसभ हमरामे नहि है सभ ताजे ताजी मिलत ठीक है तऽ बादमे बतियाएब